आङो दाख्लैहाय बेदिनो खानायाव फुनग्रा थाव बायना लांदोंमोन बेदि गजेननिफ्राय ओमफाय थावआनो जा मोनामदों गाज्रिनो ओमफ्राय आंथ' बेदि जागोन होननानै मिथियाखैमोन ओमफाय होनलाबो फुनबाय आङो खर' लोमनानै ओमफाय जा गाज्रि मोनामो फुननोनो हाया ओमफाय दा बेखौनो फुनथाबबायबाय साबमालाबो दा आंनि फैसाया लस जाबाय बेखौ गाज्रियाखौनो बायना लांनानै मोनस'ननानै दा मा खालामबावनांगौ बेदि जाबाय बिराद गाज्रिमोन थावआनो मोनामो दा बेखौनो लांबाय थाखायोमोन आङो बे दखाननिफ्रायनो ओमफाय बोरै मोनस'नबोखो आं एफा गाज्रि थावखौहाय दा फुननोनो हाया फुन्दोंमोन आङो फुननानै जि मोनामो गाज्रिनो ओमफाय दा फैसाया लस जाबाय आंनिया बेखौ बायनानैहाय फुननानै उफाय गैया बेखौनो फुनबाय मोनामो गाज्रि मोनामथारो उफाय गैया ओमफ्राय बेखौनो फुनबाय दा मा जाबावनांगौ एफा गाज्रि थावआ मोनामो बेखौनो लांबाय थाखायोमोन फुनबाय थाखायोमोन बे दखाननिफ्रायनो लाङोमोन ओमफ्राय दा माब्रै जाखो बे थावआ एफा गाज्रिनो आं मिथिनो मोनासै बेदि जागोन होननानै आं मिथियाखैमोन बिराद गाज्रि थार थावआनो नालेंखर थावमोन ओमफ्राय माब्रै जाखो बे थावआ आं मिथियाखिसै फुन फुननो होननानै लांबाय बेदिसो मोनामबाय आरो खर' लोमनानैहाय फुननो नागिरब्ला फुनबाय आङो बेखौनो गाज्रि मोनामथारो उफाय गैया लांबाय फुनबाय बेखौनो दा फैसासो लस जाबाय आंने बेखौ बायनानैहाय बेदि जागोन होननानै मिथियाखिसै बिराद गाज्रि थावआनो बेंथल हाथाइनिफ्राय लांनायनि बेदि दखाननिफ्राय गाज्रिलाबो फुनबाय उफाय गैया थावआनो माबायदि थावमोन आं मिथियाखिसै बेखौनो लांनायसै होननानै लांदोंमोन ओमफाय दा गाज्रिसो थावआनो दा फैसाबो लस जाबाय आंनिया गाज्रि थावखौ बायनानै उफाय गैया बेखौनो फुनबोबाय दाबो गाज्रि मोनामलायब्लाबो फुनबाय मोजांखौनो मोनसनलाङासै गाज्रिखौनो फुननायसै होननानै फुनबाय माथो उफायबाव फुनालाबोथ' जानाय नंला फुनबाय आं बेखौनो गाज्रियाखौनो मोजांलाबो साबमालाबो फुननायसै होननानैहाय फुनबाय माबायदि थावमोन मिथिया